एक बार मछली को देखने के लिए मैं नदी के किनारे पहुँचा और मैं सिटी का रहता था अपने गाँव आया जब वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए मेरे पास तो बच्चे और गए थे मैं घूमने टहलने के लिए मैं नदी क किनारे पहुंचा उस जगह पे ऐसा कुछ हुआ जो एक मेरे साथ लड़के थे चार जिसमें एक लड़का नदी में उसने जम्प लगा दी जम्प लगाई और जम्प लगाने के बाद वो मछली के शिकार करने के लिए दौड़ा जाल ले के उसके बाद कुछ बच्चे और भी मतलब उसने जम्प लगा दिया और जम्प लगाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो मछली पकड़ तो डूबने लगा डूबने लगा अब मेरा दिमाग़ उस समय काम नहीं कर रहा था कि हम उसको कैसे बचाएं और बचाने का युक्ति क्या था के पास मेरे पास कोई उपाय नहीं था ना रस्सी था ना मेरे पास कपड़ा था फिर मैंने अपना दिमाग़ लगाया कि वहाँ पे हमने देखा कि ये छोटे छोटे टुकड़े कपड़ों के पड़े थे वो कपड़ी को रस्सियों से हमने बाँधा रस्सीनुमा बनाया बनाने के बाद किसी तरीके से हमने थोड़ा पानी में पहुंचे करीब दो ढाई फीट की गहराई पे फिर बड़ी मशक्कत की वजह से फिर बच्चों का भी साथ मिला और एक आश्वासन मिला और उस बच्चे को किसी तरीके से पानी से बचाया और ये एक मछली पकड़ने का शिकार मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं बहुत शौकीन हूँ मैं कई दूर दूर तक जाता हूँ शिकार करने में मुझे अच्छा लगता है और ये मेरी कहानी है और लेकिन अच्छा लगता है मछुआरे जब शिकार करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है धन्यवाद